हलो मां डॉक्टर अंसारी जय झूलेलाल मूंखे टिनि ॾियनि खां बुखार थी पियो आहे न खाइण पीअण में बि काई तकलीफ़ नाहे थधि बि जाम थी थिए बुखार बि जाम आहे शुगर त हाणे वधीक आहे थोरी पहिरों खां थोरी वधीक आहे कुझु खाइण लाइ बि नथो वणे हेॾो ॾियो अञा कुझु गोरी दवा पोइ डोलो हूअ त मूं वटि अथव मां वठी चुको आहियां हुनमें फर्क़ु नथो पए हा ऐं गोॾनि में बि चङो सूर पवंदो आहे

ऐं अस्थमा में बि प्रॉब्लम जाम आहे जीअं बरसाति वधीक थी पए तीअं अस्थमा में बि तकलीफ़ आहे मूंखे बरसाति थी पए त मां हाणे ॿ दफ़ा वरितो आहे हूअं कंहिंमहिल न बि वठंदो आहियां अॼु ॿ दफ़ा वरितो आहे न डोलो सिक्स डोल डोलो सिक्स्टी फाइव त पई आहे पर कब्जी बि खांसी बि जाम थी पई आहे उनजो कुझु ॿुधायो हा हा

इनमें फर्क़ु पवंदो दवा वठण में मौसमु मौसमु ईअं आहे त तव्हां खे ॿाहिरि निकिरी वयुमि त तव्हां घर में वेही वेही बि बोर थो थिए ऐं त अस्थमा जाम आहे बरसाति जाम थी पए हिन करे अस्थमा तकलीफ़ छा आहे साहु खरण में जाम तकलीफ़ थी थिए

चङु जय झूलेलाल डॉक्टर जय झूलेलाल